जोङो फुंफोराव फुङाव ब्रेकपास्टाव जोङो बिदिनो जा ओंख्रि दं बेजोंनो जायो बाथोन बाबो जायो आमफ्राय बिदिनो है माबानिफ्राय ओंख्रि दंबा साबसिन जायो आरोखि बिदिनो दावदैफोर बिदिनो बाथोनफोर बिदि थाबा साबसिन जायो ओंख्रि गैयाबाथ' बाखायो जानो बेबायदि आरोखि बिदिनो ओंख्रि गैयाबा सं सङो ओमफ्राय बेनिफ्राय दिनारावबो उनाव जेरै जहल बायदि बुयदिफोरबो जायो आरखि ओमफ्राय बेनिफ्राय दस्रा दस्रि ओंख्रि बिदिनो जेरैहाय दावदै बायदिसिना बेफोर बेफोरजोंबो जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों गैयाबाबो संना जायो आरोखि ओमफ्राय बायदि ओमफ्राय बेनिफ्राय

फुङाव बेनिफ्राइ सिखारनानै जोङो जा मोनो बिजोंनो जायो ओमफ्राय गैयाबा बिदिनो संब्रबबाय जाबाय बेबायदि आरोखि ओंख्रि गैयाबाथ' जों बाखायो जानो ओमफ्राय बेनो ओंख्रि गैयाबा बांसिन ओंखामानो खहाबखाया ओमफ्राय बेनिफ्राय संबाय बेनिफ्राइ जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राइ थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राइ दिनारावबो बिदिनो जायो दिनारावहाय जेरैहाय दस्रा दस्रि ओंख्रिफोर जेरै नार्जिफोर बिदिनो अमा बेदरफोर बिदि जायो ओमफ्राय बेनो नार्जि नार्जि अमा बेदर बेबायदि नार्जि अमा बेदरा जों सायाव बर'नि ओंख्रि जोबोर गोथाव आरोखि जानो जानोबो लुगैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय थारुन ना बायदि बायदिबो बिदि बेखौबो सङो ओमफ्राय बेनिफ्राइ दिनारावहाय बेबायदि जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय लान्चावबो बेबायदिनो लान्चावहाय जेरै जों हास्लाबाबा बिदिनो बाथोन आरिफोर बिदि देना जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय दिनाराव जों बिदिनो गैयाबा संना जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय गुबुन जोङो गुबुन फोरनि बायदि जेरैहाय दस्रा दस्रि ओंख्रिफोर बिसिनाबो बिसिनाथ' गोबां रोखोमनि जायो जोंना बर'नाथ' बेबायदि नङा बांसिन जोंनाथ' जा ओंख्रि मोनो बेजोंनो जायो बेनिफ्राइ जोंना बांसिन ओंख्रिजों जायो बेनिफ्राय ओंख्रि गैयाबाबो ओंखाम गोजा संनानै जायो बेबायदि आरोखि ओंखाम गोजां सं ओंखाम गोजां एवनानै जायो बेबायदि जा बाथोन मोनदों बेजोंनो बाथोन देला बायना जायो आरोखि बेबायदि ओमफ्राय बेनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय दिनारावहाय जोङो गुबुन फोरनि बायदि गुबुन फोरनिफ्राय जोंना आलादासिन जायो बेनिफ्राइ जोंना बर'नि ओंख्रिफोर जेरै बर'नि ओंख्रि नार्जि दाव अनला बायदिफोर बायदि अनला ओंख्रिबाबो अनला ओंख्रिबाबो जोबोर गोथाव जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय